मां आसनदास जनानी ॻाल्हायां पियो वेस्ट डिस्पोजल सर्विस जो बिल मूंखे मिलण में ॾाढो वक़्त थी वियो आहे हा मां ध्यानु कोन ॾिनो दिमाग़ मां ॻाल्हि निकिरी वई पर हाणे थोरो ध्यानु ॾियणो थोरी यादगिरी अचे भई मूंखे वेस्ट डिस्पोजल बिल मिलियो आहे त उन खाते जे बारे में मूंखे पुछिणो आहे भई उन खाते जे अंदरि कुझु मां फ़िक़्रमंदु ॾाढो आहियां उन खाते में भई कुझु ग़लति वलत त कोन थियो आहे त मां पंहिंजो नम्बर ॾियांव थो वन टू थ्री फाइव ऐं खाते जे बारे में मूंखे जानकारी ॾियो कुझु अंदरि मसिलो त कोन्हे तकलीफ़ु त कोन्हे खाते जे अंदरि मां आसनदास जनानी पियो ॻाल्हायां जय झूले